हाँ बोलिए जी क खुल गया है बोलिए क्या लेना था बोलिए हेलो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हेलो हेलो हाँ जी बोलिए वही मार्केट में जो चल रहा है वही रेट है हम लोगों के पास भी ठीक है अच्छा देखिए अभी तो मान लीजिए जो पचास हज़ार पर भरी चल रही है ठीक है तो उसके हिसाब से मान लीजिए जो आप लीजिएगा वही लगेगा आपका रेट ठीक है और जहाँ तक रहा तो हमारे पास एक से एक डिजाइन के और अच्छे अच्छे आपको गहने नेकलेस और यह बहुत सारी चीज़ मिलेंगे आप मान लीजिए जो नई कलेक्शन में है आपको मिलेगा आप आइए एक बार मेरे दुकान और आपको बेहतरीन चीज़ आपको दिखाएँगे ठीक है तो और क्या क्या आपको चाहिए थोड़ा सा बताइएगा पायल भी चाहिए आइए आप एक बार आइए मेरे मेरे दुकान ठीक है आप को

चाँदी का वही है मार्केट का रेट जो है हम लोग के यहाँ से लीजिएगा तो हॉलमार्क का सारा सामान मिलेगा आपको ठीक है और जैसा मार्केट का रेट है उसी हिसाब से हम लोग करते हैं क्योंकि मान लीजिए हमें मार्केट में चलना भी तो है मार्केट के हिसाब से चलना ही है रेट बिल्कुल मैम जो वही है हाँ मने साढ़े सात दो हज़ार पर भरी ठीक है तो उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा वही पचास हज़ार रुपये सोना है और साढ़े सात हज़ार रुपये भरी यह है हाँ अब रेट तो तुम्हारे ऊपर नीचे होते रहता है ना हाँ आप आइए मेरे दुकान पर तो फ़िर हम अच्छा कॉन्सेशन करके आपको सारा सामान देंगे फ्री से तो आप मान लीजिए आप दस बजे आप आइए मेरे पास और और रात नौ बजे तक लमसम बिल्कुल कमर बंध होगी जी बिल्कुल मिल जाएगी एक से एक कलेक्शन है मैम ठीक है जी जी ऊ सारा कुछ मिल जाएगा